मेरे बगीचे में मच्छर कीट कीड़े से रख रखाव करते समय मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे शाम के समय यह समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है जब हम लाइट जब हम गार्डन की लाइट या घर की लाइट ऑन करते हैं चालू करते हैं तब देखते हैं कि सारे कीड़े जो हैं वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं और वह एकदम अजीब सी भुन भुन भुन की आवाज़ निकालते हुए परेशान करते हैं और वह काटते हैं इसीलिए इन सबसे बचने के लिए हम ऑयल मॉस्किटो का मॉस्किटो किलर का यूज़ करते हैं और एक मॉस्किटो किलर रैकेट भी आता है जिससे हम मच्छरों को दूर भगाने के लिए उसका उपयोग करते हैं और साथ ही गार्डेन में ऐसे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ऐसे रसायन रसायन का प्रयोग हम नही करते ऑर्गेनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जिसके कारण मच्छर और कीट ना हों वह ऑर्गेनिक खाद से ही मच्छर और कीट दूर दूर हो जाऍं और पौधों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े ताकि पौधे और गार्डन खराब ना हों